भारत में नौकरी का बाजार बहुत ही बड़ा है भारत में नौकरी की अवसर बहुत ज्यादा अधिक है परंतु लोगों के ये हुनर के कारण लोगों को किसी प्रकार बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है नौकरी के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि नौकरी के लिए व्यक्ति को वेल एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके रोजगार के लिए व्यक्ति को अपने मानसिक संतुलन को भी अच्छे से रखना होता है व्यक्ति को रोजगार से बहुत ज्यादे फायदे हैं रोजगार मिलने पर उसे एक उसे एक आय में बढ़ाव बढ़ोत्तरी होती है तथा उसके घर में खाने को आ जाता है